हा मुंहिंजो पतो थोरो चेंज थी वियो आहे और मुंहिंजो मुडो हिन पते ते भेॼण जे लाइ इनकरे मां आ इहो पतो ॾिनो आहे और पहले मां किथे ॿीं जॻह ते रहंदी हुअमि हाणे मां ॿीं जॻह ते अची वेई आहियां त हिन मुंहिंजा पैसा निवेश इहे करण जे लाइ तव्हांखे कोई दिक़त न थिए त हिनजे करे माने इहे पै इहे पतो ॾिनो आहे पहले बि माण्हुनि खे दिक़त थिए पेई त हिनजे करे हाणे माने पतो चेंज कयो आहे त मां उहो ई तव्हांखे पतो ॾियांव थी पेई कि हिन वारे पते ते मुंहिंजो पैसा निवेश भेजे रखिजो त तव्हांखे कोई दिक़त न थिए